हाँ भईया हम सितारा बोल रहे हैं हम ने आपके यहाँ से गाड़ी बुक की थी उसमें जो ड्राइवर था बहुत ही अच्छा था आउ बहुत ईमानदार था उसने हम इतने अच्छे से हमें हमारे घर तक पहुँचाया इतना अच्छा गाड़ी चलता है वो ड्राइवर हमे हमारे घर तक अच्छे से पहुँचाया हम चाहते है कि हमें एक जगह और जाना है टूर पे तो हम चाहते है कि आप ही ऐसा ही ड्राइवर हमारे लिए गाड़ी बुक कर दीजिए ड्राइवर भी ऐसा ही हो इस अगर वो नहीं है तो उसके जैसा कोई और ड्राइवर हो जो हमे हमारे सामान को हमारे फैमिली को अच्छे से सुरक्षित टूर तक पहुँचा सके और उसका टूर का हम आनंद ले सके ऐसा ही कोई ड्राइवर हो तो हमें आपका ड्राइवर और गाड़ी बूक करनी है